पंडित जी पंडित जी बोल रहे हैं पंडित जी हम वह शहर से आएँ हैं आपके गाँव मुज़फ़्फ़रपुर में में घूमने के लिए तो मुझे हाँ अच्छा तो उधर यह तो मंदिर में पूजा करवाना चाहते हैं उधर हो जाएगी अच्छा तो वह प्रसाद में क्या क्या बनाना पड़ता है पर और पूजा सामाग्री क्या क्या मिलेगी हम्म अच्छा तो वो किस टाइम में आएँ जो जिस टाइम में मंदिर में भीड़ उड़ ना रहती हो दस बजे सुबह के टाइम में अच्छा और मुज़फ़्फ़रपुर में और भी मंदिर है क्या घूमने के लिए

तो उधर क्या है उधर बाइक से घूमने के लिए है चार चक्का से घूमने के लिए अच्छा तो उसका वो बाइक का भाड़ा किराया कितना लेते हं अच्छा पंद्रह सौ का रोज़ एक दिन का पंद्रह सौ लेगा अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है पहली पूजा हमारी ही हो जाएगी ना ठीक वहाँ पर मेला उला भी लगता है क्या अच्छा अच्छा ठीक है